دیکھیے مجھے اس طرح کی فلمیں پسند ہیں کہ ہروین ہیرو کی محبت میں گرفتار ہو جائے اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اسی طرح ہیرو ہروین کی ہیرو ہیرو کے دلوں میں ہروین کی محبت اجاگر ہو جائے بس جائے اور وہ اس کے لیے دیوانہ اور مجنوں ہو جائے اور ہمیں اس طرح کا فلم پسند ہے کہ جس کے اندر گہری محبت ہو عقیدت ہو پاگلپن ہو جنون ہوں یعنی محبت کے انتہا درجے کو وہ لوگ پہنچ گئے ہوں تو ہمیں جو ہے ڈرامہ پسند ہے پاکستانی ڈرامہ جس کے اندر لڑکیاں خوبصورت ہو لڑکیاں لڑکیا کے بال لمبے لمبے ہو کمر پتلی پتلی ہو جسم چھریرا بدن ہو اسی طرح اور ہیرو ہیرو بھی ایک دم دیکھنے میں اسمارٹ ہو اور مجھے اس طرح کا فلم اچھا لگتا ہے کہ جس میں لڑکیاں خوبصورت ہو ہوں اور اسی طرح جو ہے ہم لوگ اور مجھے بہت ساری فلمیں اچھی لگ بہت ساری فلمیں اچھی لگتی ہے جیسے جیسے سلمان خان کا ہے شاہ رخ خان کا ہے اسی طرح مرجاوا ہے یہ سب ہم کو فلم اچھی لگتی ہے دیکھنے میں تو یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے اندر یعنی محبت والی فلم عقیدت والی فلم یعنی ہیرو ہروین کی محبت میں گرفتار ہو جائے گرویدا ہو جائے اور اس محبت اس محبت کی وجہ سے